गोदो बे जोंनि जायगाया गवालफाराजोंसो माबायोमोन गवालफारासो होनोमोन दा बेखौ जोंनिया सेंग्राफ्रा आइमोन आफामोना नाजानायनि बोलोजों नाजानायाव आनदलन खालामैनो खालामैनो खालामैनो बेखौ बि टि आर खालामनानै चिरां जाबाय आरो नै चिरां डिसट्रिक्ट जाबाय जों जोंनि जायगा नङाब्ला सिगां गवालफारासोमोन जों बे नाजानायनि बोलोआव गवालफाराखौ चिरां खालामनो हाबाय आरोखि आबसु आनदलन माबा आनदलन बिदिनो बहुद आनदलन खालामै खालामै फरिबरथ'न खालामनो हाबाय आरोखि गवालफाराखौ चिरां खालामनो हाबाय आनदालन खालामनायनि जराव जोब्बाय